थारैनो आं जेब्लानाखि बेंतल कलेजाव फरायोमोन अब्ला आङो बेंतल कलेजनि लाइब्रियावनो बिजाबखौ फरायोमोन मानोना जेब्लानाखि जोंनि बिबुंगोराफोरा एबा लेकसारारफोरा जे नैबो बिजाबखौहाय नोंसोरो इउस खालाम अब्ला जों बायनो हाया एबा लेखाखौ जोंनियावहाय एबेलेबोल मोना दा बिनिखायनो जोङो बिथांमोन बुंनाय बायदि रायथारसफोरनि माने बिथां बिथांमोन बुंनाय बा सारमोन बुंनाय रायथारसनि रायथारफोरनि लेखाफोरखौहाय जोङो लाइब्रियावहाय थांनानैहाय लाइब्रियाव थांनानैहाय जोङो लाबोयोमोन एबा लाइब्रियावनो फरायोमोन बिनिफ्रायनो जोङो लाइब्रिनिफ्रायनो बुकस लाइब्रि लाइब्रिनिफ्रायनो बुकस माने बै रायथारफोर थिननाय माने नटसफोरखौहाय जों बिनिफ्रायनो थख' थख' बासिनानै थिखोनानै लायोमोन बिनिखायनो आङो बै जोंनि लाइब्रि ना बेंतल कलेजनि लाइब्रि बेयावहाय आङो सारमोन थिननाय बे नैबे उमुख रायथारनिखौ फराय नैबे लिरगिरिनि लेखाखौ फराय होमब्ला जोङो बेयाव नागिरहैनानै मोनोमोन मोननानैहाय जोङो गाहामैनो नटसखौ बुथुमनानै लायोमोन